हाँ हमारे बेतुल जिले में बहुत सारे सांस्कृतिक त्यौहार और बहुत से त्यौहार मनाये जाते हैं जैसे होली दीवाली रक्षाबंधन पोला जो जिसमें कि बैलों को सजाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाये जाते हैं जैसे शुरुआत होती है नवरात्र नवरात्र के भी लास्ट दिन एक त्यौहार के जैसे होता है गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छे से हम धूमधाम से करते हैं रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन तो हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बहन भाई को राखी बाँधती है और उनका प्रेम बहुत बढ़ जाता है मतलब गिफ्ट देना है और राखी बांधना ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते त्यौहार में बहुत सी परम्पराएँ होती है जो निभाई जाती है दीवाली की बात करे तो दीवाली भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम धड़ाके से मनाई जाती है पटाखे फोड़े जाते हैं दीपक लगाते हैं और सारा परिवार बहुत खुश होता है और फोटो शूट वगैरह भी बहुत उसमें ज़्यादा किए जाता है होली की बात करें तो होली भी हमारे यहाँ पे बहुत ही रंगों से खेलते हैं और बहुत ही मज़े से होली का त्यौहार भी मनाया जाता है मकर संक्रांति मकर संक्रांति में भी तिल के लड्डू बनाके और ये भी त्यौहार बहुत अच्छे से किया जाता है ऐसे जितने भी सारे त्यौहार होते है जो मध्यप्रदेश जो भारत में जितने भी त्यौहार होते हैं वो बैतुल क्षेत्र में हरेक त्यौहार को मान्यता दी जाती है और बहुत ही अच्छे से त्यौहार मनाये जाते हैं